سر آپ عالم عالم اسٹیسنری شاپ سے بول رہے ہیں میرے کو اسٹیسنری کا کچھ سامان چاہیے پین چاہیے نوٹ بک چاہیے کلر چاہیے اور گلیٹر پین چاہیے بال پین چاہیے بلیک میں چاہیے کوئی کمپنی کا نام بتاؤ آپ لنک کا چاہیے پیکٹ چاہیے پانچ چھے پیکٹ چاہیے ہاں کلر چاہیے ڈومس کا اسکیچ کلر پنسل کلر اور کرین ٹھیک ہے پچاس پچاس پیکٹ چاہیے ہاں گلیٹر پین سب کلر میں چاہیے پیکٹ چاہیے صرف بیس بیس پیکٹ اور پیپر بھی چاہیے اے فور شیٹ پلین چاہیے ففٹی پیکیٹ دو دن سے پہلے پہلے چاہیے

ہاں ہاں نہیں

ٹھیک ہے